हम अच्छे नस्ल के पशुओं की पहचानने के लिए हमारे आस पास के डॉक्टर हमारे गाँव के डॉक्टर हैं उन से सलाह लेते हैं और अच्छी नस्ल के जो पशु होते हैं उसके लक्षण कुछ अलग होते हैं जैसे कि वो थोड़ी दिखने में अच्छे होते हैं थोड़े मोटे होते हैं बुलंद होते हैं थोड़ी फ़ाश्ट मूवमेंट होती हैं उनकी और वो एक दिखने से मालूम चलता है कि यह किस नस्ल का है वो देखने से मालूम पड़ जाता है जो सींग अच्छा नस्ल का होता है उसका ज़्यादा दूध होता है जैसे गाय हो गया एक गाय होती है देसी जिस में दूध तो कम होता है कम नहीं होता है लेकिन फिर भी होता है लेकिन उसका दूध पियोर एक दम अच्छा माना जाता है और एक होता है जर्सी जिस को जिस में ज़्यादा दूध होता है पर उसका दूध पतला होता है और वो ज़्यादा दाना खाता है और जो देसी होते हैं वो अपने घर का दाना ज़्यादा खाते हैं और गेहूं जर्सी होती है उसको दुकान का दाना खिलाया जाता है जैसे कि चोकर हो गया सुधा दाना ये सब और वो पशु जो होते हैं वो वो जब चलते हैं तो उसको चलने के लक्षण से मालूम पड़ता है कि ये कैस कैसा है अच्छा है ख़राब है वो मालूम पड़ जाता है उसको देख के ही आदमी पता लगा लेता है कि वो कैसा है क्योंकि जिसके पास जानवर होता है वो मालूम पड़ता है जैसे कि एक होता है कुत्ता जब गाँव के कुत्ते देखेंगे तो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते वो थोड़े छोटे छोटे होंगे मोटे भी होते हैं पतले भी होते हैं कुत्ते पर जब आप शहर में जाइएगा कंपनी में काम वाम करने के लिए तो वहाँ का कुत्ते वो ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं उसके खाने भी अलग होते हैं और गाँव के जो कुत्ते होते हैं वो वो उसको गाँव का देसी खाना मिलता है इस लिए वो उसको एक मतलब शहर में एक होता है प्रोपर उसका डाइट मिल जाता है जैसे आदमी जिम में जाता है तो उसको प्रोपर डाइट लेनी पड़ती है वर्कआउट करना पड़ता है वैसे शहर के कुत्तों को करना पड़ता है पर गाँव के कुत्तों में ऐसा नहीं होता वो अपना देसी जिम करते हैं और देसी खाना खाते हैं रोटी चावल खाते हैं वैसे ही मछली बनता है मछली खाते हैं कुछ हड्डी वड्डी वो खाते हैं बस इधर के कुत्ते और शहर के कुत्ते वैसा नही खाना उसके लिए अलग से खाना ख़रीदना पड़ता है ठीक उसी प्रकार घोडा होता है घोड़े जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं एक घोड़ा होता है जो कि रनिंग में ख़ूब फ़ाश्ट होता है जिसको रेस का घोड़ा बोलते हैं वो उसकी कीमत सब से ज़्यादा होती है क्योंकि वो रेस का घोड़ा है और रेस का घोड़े की कीमत सब से ज़्यादा कीमत होती है उसी प्रकार से पहले का पहले के ज़माने में बैल हुआ करते थे बैल की भी फ़स नस्ल नस्ल जानना पड़ता था कैसा है नहीं है देसी है विदेशी है जर्सी है क्या है वो सभी मालूम हो जाता था जब हमारे दादा जी ख़रीदने के लिए जाते थे तभी उनको मालूम पड़ जाता था कि ये कैसा है नहीं है उनके लक्षण उसको साफ़ साफ़ दिखाई देते थे कि कैसा है नहीं है क्योंकि वो जो देसी बैल होता था वो एक अलग ही टाइप का होता था वो उसको सींग बड़े बड़े होते थे वो थोड़े तंदुरुस्त होते थे वो उसका मूवमेंट इस्पीड होता था ऐसे कर के पहचाना जाता था कि वो देसी बैल है क्योंकि पैहले के ज़माने में बैल से खेती होती थी और उसी के सिलसिले में बैल को लेना पड़ता था ख़रीदना पड़ता था तो यही कुछ तरीक़े हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि किस नस्ल की कौन से पशु हैं देसी हैं विदेशी हैं जेर्सी हैं क्या हैं कैसे हैं ये सब नहीं तो डॉक्टर की सलाह ले लीजिए आप के आस पास का डॉक्टर होगा जानवरों का डॉक्टर उनको पता होता है